جی مجھے گانا سننا پسند ہے اور خاص کر کہ وہ گانے جو پاکستانی گانے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہے کہ اردو میننگ وغیرہ ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے اس میں اور سادگی ہوتی ہے زیادہ مطلب ریم وغیرہ نہیں ہوتا اس لیے اچھا لگتا ہے سننے میں خاص کر اور پاکستان کی کچھ رائٹن مطلب گائکار ہے جیسے کہ نصرت فتح علی خان اور راحت فتح علی خان یہ سب کے گانے بہت اچھے لگتے ہیں اس کے گانے میں نا ایک لذت ہوتی ہے اور اس کی میننگ ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے سننے میں اور پرانے گانے نائنٹیز کے سانگ سوفیز کے اچھے لگتے ہیں سننے میں اس کے معانی ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس سیکھ بھی ملتی کچھ گانے سے اور اچھا لگتا ہے سننے میں اور بہت مطلب لائک کرتے ہیں اس گانے پسند کرتے ہیں پاکستانی سانگ اور پرانے سانگ وغیرہ وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور انڈیا میں جیسے کہ کچھ گاٮٔکار ہے اس کے گانے بہت زیادہ پسند جیسے کہ ارجیت سنگ وغیرہ ہو گیا اس کے گانے بہت پسند آ اکثر سنا کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے سننے میں اس کے گانے اور بھوجپوری گانے تو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور میرا بس چلے تو اس گانے کو مطلب ہٹا دیجیے اس میں رف لینگویج بہت یوز ہوتا ہے اور ہم کہیں صحیح نہیں لگتا بھوجپوری گانے اور بالکل ہی پسند نہیں ہیں صحیح نہیں ہے مطلب اچھا بھی نہیں لگتا سننے میں اور ہم کو تو بالکل پسند نہیں ہے پاکستانی سانگ بہت زیادہ لائک کرتے اس کو سننا بہت پسند کرتے ہیں اور میرا اور ہم آپ سے سنتے بھی ہے اور سننا بہت اچھا لگتا ہے پاکستانی گانے پرانے پرانے گانے اچھا لگتا ہے اس کی میننگ ہوتے ہیں اور ایک الگ ہی مطلب انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ان کے ساتھ اچھے گانے اچھے لگتے ہیں